जी आप पद्मश्री मोबाइल सेंटर से बोल रहे हैं जी मैंने आपके दुकान से ये फ़ोन लिया था वीवो वाए मॉडल का तो अभी कुछ समय से उसमें कुछ ख़राबी आ रही है मेरा कैमेरा भी सही से काम नहीं कर रहा है और उसमें थोड़ा हैंग भी हो रहा है जी मैंने कुछ समय पहले लगभग एक डेढ़ महीना हो गया है आपने उसकी गैरेन्टी एक साल बताई थी और लेकिन अभी उसे सिर्फ़ एक डेढ़ महीना हुआ है और ये हैंग मारने लगा है मैं ले कर आ जाऊँगा तो इसके कितने रुपये लगेंगे लगभग भाई साहब पाँच सौ सात सौ रुपये दूँगा मैं तो क्योंकि आपके तब लिया था तो आप ने एक साल की गैरेन्टी दी थी और अभी एक डेढ़ महीना हुआ है लेकिन गारेन्टी तो आप ने हमें दी थी ना कि इतने समय तक चलेगा वो तो आप देख लीजिए थोड़ा मेरा बजट ही इतना है सात सौ रुपये तक का चलो भाई साहब सुनिए ना आपकी ना हमारे एक हज़ार रुपये में पक्का कर लो तो ठीक हे फिर मैं आ रहा हूँ कर दो अब क्या कर सकते हैं